पूरे दिन में अगर बात किया जाए हमें मतलब पानी की तो पानी की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है हमारे शरीर के लिए पानी के पानी नही है तो जीवन ही नहीं है तो अगर हम पूरे दिनचर्या में पानी का उपयोग का बताएँ तो शुरू अगर सुबह उठने तो हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने में के बाद जब हमें मुँह धोने के लिए पानी की आवश्यकता होती है हाँ फिर उसके बाद जो है नाश्ता कुछ बनाते हैं तो नाश्ते में जो है नाश्ता बनाने के लिए बिना पानी के कोई भी नाश्ता मतलब तैयार नहीं हो सकता पानी की मतलब ज़रूरत होगी ही होगी और उसके साथ पानी पर नाश्ते के साथ पानी पीने के लिए जो है आवश्यकता होती है तो उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो पानी लेकर जाते हैं तो अपनी प्यास बुझाते हैं मतलब दिन भर में पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फिर उसके बाद हम खाना फिर हम अपने खाना बनाते हैं तो उसमें वह खाना बनाने में पानी का उपयोग किया जाता है उसके बाद अगर हम शौच कर रहे हैं तो गंदे की कुछ भी गंदा काम कर रहा है तो उसको धोने में और हमें नहाने अपने आपको शुद्ध करना है तो हमें नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है और अगर हमें फ़्रेश होना है तो उसके लिए भी हमें पानी की आवश्यकता है इसके तो देखा जाए तो पानी हमें दिन भर ही चाहिए पानी के बिना जीवन ही नहीं है तो हर चीज़ में हमें पानी की आवश्यकता पड़ ही जाती है तो इस तरीके से जो है हम पानी का उपयोग करते हैं हर चीज़ में ही पानी के उपयोग करना है कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें पानी के उपयोग न किया जाए तो थोड़ा की मात्रा में चाहे ज़्यादा मात्रा में लेकिन पानी की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा ही है हमारे जीवन में जल ही जीवन है जल के बिना कोई जीवन नहीं है